हाँ मुझे उस समय के बारे में पता है कि मैं जब इस काम करने के लिए गया था बाहर तो मुझे इंटरव्यू दिया तो मुझे एक टारगेट मिला टारगेट मिला तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए पाँच दिन दिए गए थे पाँच दिन में मैं वो टारगेट पूरा करूँगा तो मुझे रखा जाएगा अगर मैंने टारगेट पूरा नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा लेकिन चार दिन तो मैंने जैसे तैसे काम किया था लेकिन काम बहुत पेंडिंग था इसलिए मुझे पाँचवे दिन रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी पाँचवे दिन बड़ी मुश्किल से वो काम पूरा हो पाया इतनी बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा समय मेरे सामने आएगा कि मैं पूरा करने में इतना परेशानी भुगतूँगा इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती मेरे पास कभी नहीं आई क्योंकि मैं वो काम करता था वो इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स का था इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था काम में भी मुझे थोड़ा शॉर्ट लग जाता था इसलिए चुनौती इससे बड़ी प्रोजेक्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिला था